हाँ भइया बोले फ्लेट लेना था हेलो चाहिए तो बेगूसराय में ही लेकिन थोड़ा आप बता देते क्या रेट पड़ेगा टोटल चीज़ बता देते जानकारी थोड़ा दे हमको चाहिए तो थ्री बी एच के में ज़रूरत है थ्री बी एच के का लेकिन फ़िर थोड़ा रूपया भी मेटर करता है ना रूपया थोड़ा बता देते हमको क्या लगेगा और कै किस तरह का फलेट है सब चीज़ बता देते तब फ़िर आगे सोचते

हाँ हाँ ई तो है

जी हाँ हाँ तो तो कब तक आना है हम तो बोल रहे हैं रामडिरी से आप अभी कहाँ पर हैं अच्छा तो और दूसरा जगह

अच्छा तो और जैसे और दूसरा जगह हमको चाहिए तब फ़िर क्या पड़ जाएगा जैसे बेगूसराय में ही नहीं नहीं ट टाउन साइड थोड़ा बता देते टाउन साइड तरफ़ कैसा मिलेगा नहीं मिलेगा आपको तो नॉलेज होगा इस चीज़ में हाँ हाँ अभी तो भाई हैं हाँ हाँ

और बोले जैसे मेरे पास फोर व्हीलर भी था तो जैसे कहीं कहीं पर पार्किंग एरिया नहीं मिल पाता तो पार्किंग एरिया मिल जाएगा ना

हाँ हाँ भइया आवाज़ आ रही है हाँ अच्छा

हाँ हाँ और

ठीक है तो हम कल आते हैं उसके बाद मिल लेते हैं ठीक है ठीक है